में अपने जीवन बिच एह् सिक्खेआ कि जेह्ड़े गुरु होंदे न उं'दी असें इज्जत करनी चाहिदी की के ओह् असें गी अच्छी राय दिंदे कि साढ़ी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ ओह् अच्छी बने बट ओह् असें गी जैह्लूं मतलब किश बी समझांदे अस गुस्सा करी ओड़ने पर असें गी गुरु दी गल्लै दा गुस्सा निं करना चाहिदा क्योंकि असें गी जो बी आखदे स्हेई गै आखदे क्योंकि कि साढ़ा जेह्का जेह्ड़ी जिंदगी ऐ ओह् असें गी चांह्दे कि बच्चे अपनी अपनी जिंदगी बिच सफल होई जान तां इस करियै उं'दी गल्ला पर गुस्सा निं होना चाहिदा जां जि'यां भी एगजाम्पल साढ़े पेरेंटस होई गे इ'यां असें गी कोई जि'यां फंक्शन बिच जाना होऐ कोई मतलब कि ब्याह् बिच जाना होऐ ते अस केह् करने आं त्यार कि मतलब अस कपड़े पान्ने आं अस अपने आप बिच आखने कि अस ऐ निं शैल लग्गै दे बट साढ़े पेरेंटस आखदे कि तुसें गी कु'न्नै आखेआ तुस ते बड़े शैल लग्गै दे पेरेंटस आक्खन ना तुस सुंदर लग्गै दे ते तुस सुंदर गै लग्गै दे ओह् एह् निं सोचना अच्छे निं लग्गै दे पेरेंटस म्हेशा बच्चें लेईं अच्छा गै आखदे कदें गलत निं आखदे